असांजे घर में इलाही प्रकार जा वण ऐं पौधा हूंदा जे पाण असां गणे बि न सघंदा आहियूं घटि में घटि असांजे घर में वीह कुंडा आहिनि जंहिंमें सभिनी में अलॻि अलॻि पौधा उगियल इन जीअं त तुलसीअ जो पौधो थींदो आहे पोइ हिन खां पोइ थींदो अजवाइन जो पौधो इन खां पोइ थींदो आहे जाड़ ओ पौधो इन खां पोइ थींदो आहे एलोवेरा जो पौधो ऐं जेतिरो थी सघे एतिरो असां नयूं नयूं भई गुलाब जो पौधो असांजे घर में आहे पोइ केॾी कॾी महिल असां सीज भई बरसाति जो समय हूंदो आहे त असां कोठमीर बि वावींदा आहियूं मेथी बि वावींदा आहियूं असांखे ॿाहिरि फरीअ जी व्यवस्था सुठी आहे त असां जेको जे प्रमाणे सीज़नेबल वस्तु थींदी आहे उन प्रमाणे असां उन जो पौधनि जो वावेतर कंदा आहियूं ऐं जेतिरो थी सघे एतिरो पंहिंजा वॾा चई विया आहिनि घर में भई लीलोतिरी हुजे

त जेतिरो ऐं तुलसी ऐं हिननि जा त ॾाढा फ़ाइदा आहिनि भई सुबूह जो तव्हां उथी करे चाहिं में तुलसीअ जो उपयोग कयो त हुन चाहिं जो सवाद बि ॾाढो लज़ीज थींदो आहे ऐं एलोवेरा जा जेके पपन थींदा आहिनि उन्हनि जी जेके एलोवेरा जे अंदरा जेकी रस निकरंदी आहे उहा वारनि लाइ बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे उन एलोवेरा जेल जो जूस बि सुठो थींदो आहे इन खां पोइ गुलाब जो पौधो जेको असां घर में वावियो अथऊं उहा गुलाब रोज़ु नवां नवां तरह जा बिन टिन ॾींहनि में जेके गुलाब उगी वेंदा आहिनि उओ साईं जन जी तसवीरुनि ते चाढ़ण में उपयोग ईंदा आहिनि उन जो गुलकंद बि केॾी केॾी महिल ठाहींदा आहियूं ऐं इन खां पोइ बि असांजे घर में अजवाइन जो पौधो आहे जंहिंखे जाण चइबी आहे उन जाण जा पन्न बि केॾी केॾी महिल तव्हां चाहिं में विझी करे पीओ त जेकी बि तव्हांजे शरीर में शर्दी हुजे खंग हुजे भई उन उदरस हुजे त उन सभिनी में इअ चाहिं ॾाढी लाभदारी थींदी आहे ऐं ये तुलसी ऐं अजवाइन भई सिंधी काढ़े में बि कमु ईंदो आहे भई केॾी महिल शर्दी थे कफ आहे त उहो काढ़ो करे करे बि पाण पीयूं त उहो लीलोतरी बि पाण खे ॾाढी कमु ईंदी आहे त घर में असांजे घर में त इलाही पेड़ पौधा आहिनि